जोंनि आनसोलावहाय गोबां बाजारफोर दङ बेफोरनो जाबाय बेंथल बाजार आरो सानथिपुर बाजार बेफोरावहाय जों गोबां मानसिफ्रा थांनानै हाय एबा बाजार खालामहैनो हायो बेफोरनि मुइल'फोर जेनोबा फानलाय बायलाय बेफोरावहाय सरासनस्रा जेबो खमै मोजां मोननाय जायो आरो बेफोरावहाय गोबां मानसिफोर फैनानै जोंनि हाथाय बाजारावहाय जोबोर गाजा गोमजा खालामफैयो आरो बेफोरनि बेसेनफोराबो मोजां बायनाय जानाय आरो गासैयावबो जोंनि बाजारनिफ्राय जों बे बाजारफोरावहाय जों सरासनस्रायै गोबां जेनोबा फानलाय बायलाय बेफोरबादि बिजिनेस खालामनानै हाय जोंनि संसारफोर जानो हायो आरो बे बाजारजों जों जोंनि बायलाय फाननाय आरो बेफोरबादि नांगौ बेसादफोरखौ जोंनि बाजारावहाय मोननो आरो बेफोरनि बेफोरावहाय जों गोबां रां एबा फानलाय बायलायनि गेजेरजों खामायनानै जों मोजां खरस खालामनानै जेनोबा नांगौफोरखौ खरस बेफोरबादिनो जों जोंनि बाजारफोराव हाय मोननाय जायो आरो बेफोरनि बाजारनि मारकेत रेथिं फोरा जोबोद खम आरो गोबां मानसि फैनानै जेंनि बाजारफोरखौ हेल्फ खालामफैयो फानलाय बायलाय बेफोर बादि दाव अमा बोरमा फानलाय बायलाय बेफोरबादियाव जोंनि बाजारफोरावहाय जोङो मोजां जेनोबा मोजां खालामनानै हाय जों मोजां सोलिलांनो हायो जोंनि बाजारफोरा बेफोरनो